असांजे राज्य में गुरू ऐं पूजारी खे ॾाढो मञियो वेंदो आहे गुरू छाकाणि त असांजे आदिपुर ऐं गांधीधाम में गुरुद्वारा बि इलाही आहिनि ऐं हर हिकु गुरू जो त्योहारु मल्हायो वेंदो आहे गुरुनानक जयंती आहे इनखां पोइ हींअर चौवीह पंजवीह टेवीह चौवीह पंजवीह डिसम्बर बि ॾाढो सुठी तरह मल्हायो वेंदो आहे इते लखपत में बि गुरुद्वारो आहे माण्हू उते बसियुनि सां ॾाढियूं वॾी वॾी बसूं भरे वेंदा आहिनि चौवीह ऐं पंजवीह तारीख़ उते हिकिड़ो मेलो हूंदो आहे उते अनगिनत माण्हू हूंदा आहिनि पेर रखण जी बि जॻहि न हूंदी आहे एतिरा माण्हू हूंदा आहिनि ऐं हितां खां सुबुह जो टीं लॻे चईं लॻे बसूं भरिजी वेंदियूं आहिनि ऐं उहो हिकु वॾो धार्मिक स्थल थी वियो आहे ऐं उनजे पासे में झूलेलाल जो बि मंदरु आहे उतां खां पोइ माता जे मढ़ ऐं कोटेश्वर बि वठी वेंदा आहिनि ऐं गुरूअ जी ॾाढी मञींदा आहिनि ऐं पूजारी जीअं की आशापूरा माता जो मंदरु आहे उते ॿिया अठ ॾह मंदर आहिनि जिते पूजारियुनि जी बि पूॼा कई वेंदी आहे इन तरह असांजे हिते गुरू ऐं पूजारी खे ॾाढो मञियो वेंदो आहे उन्हनि जी अलॻि अलॻि तरीक़े सां पूॼा कई वेंदी आहे गुरुद्वारे में हर संडे गुरुद्वारे ते लंगरु थींदो वियो आहे ऐं हर संडे ते सुबुह जो पहिरीं कीर्तन थींदो आहे पोइ मंझंदि जो लंगरु हूंदो आहे ऐं शाम जो बि कीर्तन हूंदो आहे सॼो ॾींहुं माण्हू गुरुद्वारे में हूंदा आहिनि ऐं गुरुद्वारे में सॼो ॾींहुं संडे जे ॾींहुं रौनक लॻी पई हूंदी आहे हर को गुरुद्वारे में वञणु पसंदि कंदो आहे ऐं गुरुद्वारे में वञी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जंहिं जी वजह सां हर को गुरुद्वारो वञणु पसंदि कंदो आहे गुरूअ वटि ऐं हर कंहिं खे उते वञी करे शांति मिलंदी आहे नंढा ॿार बि उते सेवा कंदा आहिनि ऐं वॾा बि सेवा कंदा आहिनि ख़ुशीअ सां नंढे ॿार ॾाढी शेवा कंदा आहिनि न चवण खां पोइ बि परसादा परसादा करे हर हिक शइ विरहाईंदा आहिनि ऐं उन जे मतिलबु लुतुफ़ु उथाईंदा आहिनि वठंदा आहिनि